हलो हलो ह्म्म हँ बोलह अभी दस बजे धरि जयबहु ने दस बजे धरि ज दस बजे धरि जेबहु ने तऽ चारि बजे तक भोट गिरै छै हँ हँ ओ कोनसभ चीज लऽ कऽ जाइ छै तू कोन कोन चीज लए कऽ जाइ छी हँ हँ नहि नहि डर लगतह पहिले जेबहौ तऽ ओ लाइनमे लगबौ लाइनमे लागि कऽ तकरबाद जाय कऽ ओ अथीके दुआरा दस्तखत करवाबै छै लाइनमे लगबौ तऽ दस्तखत करैतह दस्तखत कराइके तकर बाद जाय कऽ लाइन लागल जेबहौ तऽ हुँआ जाय कऽ फेर अथी परमे जेना फिंगर नहि लै छै कम्पूटरमे वइसे ही लेबहौ आ ओकरा बटम दाबि कऽ वहाँ पहिले परची गिराय देबहो ने तकर बाद बटम दाब हँ वहाँ पी करै छै कि नहि जे वहाँ दा दाबै छै वहाँ पी हँ मशीन बोलतह पी दबाय हँ उएह हँ हम गिरयने छियै पहिले बार नहि छियै कोइ डर नहि लगतै गिराय सकै छियै नहि तनिओके नहि डर लगै कोइ नहि किछु बोलै छै खाली लाइनमे लगल रहबह अपना धियानसँ भोट दह भोटपर ध्यान हँ किसी किछो डर नहि छै नहि पुलिसके नहि ककरो डर नहि छै आधार कार्ड लऽ कऽ जेबै अरे भोटर कार्ड नहि रहतै तऽ आधार कार्ड लऽ हँ हँ जे जरूरी होतै वहाँ ह्म्म हँ इएह छै हँ आब पहिली बार गिरयबै हँ ठीक छै कोइ डर भर नहि छै पुलिस उलिसके कोनो मतलब ह्म्म हँ ठीक है राखिए